राजस्थान में स्थानीय कलाओं से जोड़ने से लेके हमारे पास कोई अवसर है जैसे कि हमारी जैसे कि वे हमारी कला से जुड़ सकते हैं हमारी आपकी कजाली और कसीदा कार्य कलाएं हैं और हमारे हमारे यहाँ पे कला शिप जुड़ने के लिए हमारे कई हमारे त्योहारों पर कई ऐसा सम्मेलन होते हैं जिनमें युवाओं को बताए जाते हैं कि ये कला कैसे की जाती है जैसे कि हमारी कजाली पेंटिंग एंब्रायडरी और ये छापे वाली कला इन सबके बारे में ऐसे बताते हैं और इनका पूरा वो एक सम्मेलन होता है जिनके अंदर युवाओं को उनके बारे में सिखाया जाता है